पशुपालन में गाँव में किसानों के सामने बहुत सारी चुनौतियाँ होती हैं जैसे पशुओं को कहीं पर चराना हो या उनकी घास की व्यवस्था करनी हो ये सभी चीजें पशुओं के लिए काफी चुनौतियाँ साबित होती हैं जिनको की यहाँ की किसानों को उनसे समझौता करना पड़ता है कहीं से घास लानी पड़ती है और उनको सही समय से खिलाना पिलाना ये सब कुछ किया जाना चहिए और जब हम घर पर नहीं रहते हैं तो मेरे परिवार के और सदस्य हैं जो कि मेरे पशुओं की सेवा करते हैं और पशुओं में क्या है कि अधिकतर बहुत सारी बीमारियाँ भी चलती हैं कभी कभी जिसके कारण पशु बहुत सारे पशु की एक साथ मृत्यु हो जाती है तो इनका समय समय पर इलाज या टीके भी लगवाना जरूरी होता है पशुओं को